एह् गल्ल ऐ अज्ज शा कोई पंज साल पैह्लें दी जिसलै मेरी उम्र कोई त्रीह् साल ही ते उसलै मैं इक डंगर लाए दे असें अपने बाह्र ते ओह् घा शा चरै दे हे सारे ते उत्थें नजारा बड़ा शैल हा केह् आखदे ओ घा चरदे बेल्लै न ओह् सारियां कट्ठे कट्ठे ते बड़ा स्हेई नजारा हा उंदा ते मेरे को मेरे कोल इक हा फोन हा निक्का नेआ फोन ते उस फोनै च मैं छिक्की ही फोटो इक उसदी मैंह् ही उसदे च ते कन्नै ओह् ही अपनी बक्करी ते कन्नै दांद हे दो दांद जेह्के ओह् लड़ै दे उस तस्वीरे च ते मैंह् जेह्की ओह् घा चरै दी अपनै ते जेह्की बक्करी ऐ ते ओह् ओह् उप्परे दिक्खा दी अंबरे दिक्खै दी ओह् ठीक ऐ ते ओह मैं जेह्का ओह् पल हा ना जेह्का मतलब ओह् बड़ा सोह्ना लग्गै दा हा मिकी ते मैं फोटो छिक्की ओड़ी ते अज्ज बी मिकी चेत्ता मेरी पैह्ली फोटो ही अंऊं मेरी उम्र उसलै इयै ही त्रीह् साल गै ही मेरे आइडिये कन्नै मिकी मतलब जेह्का मिकी चेत्ता मेरे ध्यान इच ऐ बड़ी सोह्नी फोटो ही ओह् ते मेरे कोल गै पेदी फोटो मैं कढाए दी बी हैन मिकी चेत्ता चलो कोई नि